आंनि ओंखाम मानसि बुरजानि संनायावहाय आंनि माबाया ओरैबायदिमोन जोङो मैगंफोरखौहाय सिगां रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ हानानै सुनानै आरो मस्ला मस्लि देनानै लाग्रोनांगौ सामब्राम बानलु हानानै लानांगौ आरो माखासे बुस्तुफोरखौ जोङो एवग्रोनानै लानांगौ आरो माखासे बुस्तुफोरखौ जोङो रुनानैबो लाग्रोनो हायो आरो मस्ला मस्लिखौ देखांनानै आरामसे नोङो साजायनानै लायोबासो नोंनि संनायाव माने थाब माबा जायो आरो सिगां मैगंफोरखौ हायो हानानै मोजां साफा खालामखांनायनि उनावसो जोङो थाव सेरनानै मस्ला मस्लि होनानै मा संनांगौ आरो एवफ्रामनांगौ इसे मोजाङै एवनांगौ ओंख्रिफोरखौहाय अब्लासो जोंनि माबाया सुवादा फैयो आरो ओंख्रिफोरावहाय सिगाङाव आङो माने ओरैबायदिमोन मानसि खमनि संदोंमोन आरो उनावहाय आं माने माखासे फिसा फिसा पार्ति फोरावबो संनो मोननायाव आं बेफोरबायदि इसे रोंगौथि मोनदों माने जों जेसेबां हायो मस्ला मस्लिफोरखौ बा सामब्राम बानलुफोरखौ जोङो गावनो माने सिगां माने रेडि खालामनानै लाखाग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो दै अरफोरखौबो जोङो साखाथियावनो लाखानांगौ गासैबो आरो माल माथा जन्थ्र तन्थ्र बेफोरखौबो संनांगौनि माल माथाफोरखौबो जोङो खाथियावनो लाखानांगौ आरो सुस्रां लोबस्रां खालामनानै लानांगौ गासैखौबो जोङो साफा खालामखांनायनि उनावसो जोङो मैगंफोरखौ एवनो हायो संनो हायो आरो आरो दैफोरखौबो माने ओंख्रि बुरजा होननानै जों दैखौ बांद्राय बुरजा होनाङा आरो जोङो जेनेबा एवखानाय हिसाबै जोंनि मैगंआ बांद्राय दै नाङा बबेबा बायदि मैगंफोराव बेखायनो जों दैफोरखौबो थाब माने जखानि लानानै होनांगौ आरो हायोबा दैखौ सिगां फुदुंनानै लाग्रोनांगौ जायो बबेबा बायदि ओंख्रिफोराव

ओंख्रि संनायफोराव माने ओरै गावबा गाव माखासे एक्सपिरियेन्स थायो नों माबायादि गोथाव जागोन बा माबायदि संबा थाब जागोन बा माबायदि सिस्तेम यै सङोबा ओंख्रिफोरा माने टेस्ति जायो बा माबायदि सिस्तेम नि सङोबा माने थाब मोनो बे थिग बेबायदिनो मानसि बुरजानि संनायनि थाखाय जोङो माखासे आदबखौ बाहायनांगौ जायो